ہمارا خاندان ہمارے شوق کو آگے بڑھانے میں بہت طرح سے ہیلپ کر رہا ہے جیسے کہ ہمارے ہمارا جو شوق ہے وہ ہے پڑھنے کا اور ہمیں پڑھنے میں جو دشواریاں آتی ہیں تو خاندان والے مل کر اسے سالو کر تے ہیں اور اگر کوئی زیادہ ہی کٹھنائیاں ہوں تو پھر چاہے دوسرے لوگوں سے مشورہ لینا ہو جیسے بھی ہو خاندان والے ہر دم ہر طرح تیار رہتے ہیں اور یہاں تک کہ ابھی اگر جیسے ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہماری کوئی دشواریاں آ رہی ہیں فائنانشیل کرائسیس ہیں تو ہمیں لون کی ویوستھا کیا ہے ہمارے خاندان والوں نے کہ بھائی جن کے جن کے بچے پڑھیں گے خاندان والے مل کر ان کو لون دیں گے اور آگے چل کر جب وہ کامیاب ہو جائیں گے تو پھر وہ ہمیں ہمارے بچوں کو پھر آنے والے پیڑھیوں کو اسی پیسے کے ذریعے یعنی کہ ایک لون کے طور پر پھر وہ پڑھائیں گے اور اس طرح سے خاندان والے مدد کر رہے ہیں